وقت کے ساتھ ساتھ دِلّی میں بہت تبدیلی آئی ہے پہلے دِلّی میں بہت زیادہ ہریالی ہُوا کرتی تھی بہت زیادہ درخت تھے اب یہ ہریالی ختم ہو گئی ہے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں اس سے دِلی کی ہریالی بالکل ختم ہو گئی ہے اور پہلے دِلی کی آب و ہوا تر و تازہ ہُوا کرتی تھی اب بالکل خراب ہو گئی ہے